एह् जेह्ड़ा में कीते दा अपना आर्डर प्लेस कीते दा खाने आस्तै ते एह्दे आस्तै जेह्ड़ा एह् तोस जल्दी भेजो ते जां फ्ही कोई ऐप दस्सो जेह्दे च मतलब असें जल्दी शा जल्दी असेंगी एह् साढ़ा खानें आह्ला जेह्ड़ा समान ऐ अस आर्डर करने न उसी साढ़े कोल जल्दी शा जल्दी पुज्जै केह्ड़ी वेबसाइट ऐ जेह्दे उप्पर मतलब एह् चीज साढ़ी असेंई नेईं पुज्जी सकदी ऐ तुस ऐस्टीमेट टाइम ते डिलीवरी टाइम असेंई दस्सुड़ो कि कोल्लै असें एह् समान साढ़ा पुज्जी सकदा ते चैक करियै असें सारा ऐक्शन थोह्ड़ा जल्दी लैओ ते साढ़ा समान असेंई जल्दी पजाई देउड़ो